मां जंहिंजे लाइ ठाहे रही आहियां व्यंजन हुन जे स्वाद प्रमाणे सुधारु कंदी आहियां जीअं की मां मुंहिंजे घोट खे दालि पकवान पकवान साधा ऐं वणंदा अथनि न कारो मिर्च विधियलु हुजे न झाण विधियलु हुजे अने सादे कणक जे अटे जा ठहियलु हुजनि अने मुंहिंजे सहुरे खे पकवान में देजा ठहियलु कारे मिर्च वारा ऐं झाण वणंदा आहे त उन्हनि जे लाइ मां उन जे सवादु हिसाब सां ठाहींदी आहियां अने मुंहिंजे घोट लाइ उन जे सवाद जे हिसाब सां ठाहींदी आहियां उन्हनि जी जंहिंजे लाइ मां वयस खन खाणन जी वस्तू ठाहे रही आहियां हुन जे पसंदि प्रमाण मां वस्तू विझंदी आहियां जीअं की मुंहिंजी सस खे टमाटो विधियलु हुजे रोटी में वधीक त न वणंदो आहे रस सफ़ा सिढी हुजणु खपे ऐं भाॼी तिखी हुजणु खपे तीअं मां उन्हनि जे लाइ ईअं ठाहींदी आयां ऐं मुंहिंजे घोट खे रस घाटी ई खपंदी आहे भाॼी में त हुन भ्रमाणे में टमाटा वधीक विझंदी आहियां मां सुधारु खाइण वारे खे जीअं सवादु पसंद आहे तीअं ठाहींदी आहियां